आतां आमी आमचे हितून आमची एज जाल्या ते भाशेन आमी अशे इनडोर गेमूच चड खेळटा म्हटल्यार शेजिकांनी लुडो खेळटा मागीर चॅस कॅरम आनीक अशे आमचे गोंयान म्हटल्यार जात्रा बी जाता पळय थंय अशे गडगड्यांनी बीन खेळप चड आसता पूण आमी खेळटले जाल्यार आमी स्पिकांनी बीन खेळपाकूय आमकां आवडटा आनी घरान अशें चालूच आसता खेळटा टायमपासूय जाता न्हू आनी आमच्या वांगडा भुरगीं आमची बसता मागीर खेळपाक आनीक अशे खेळ गेमी अश्यो स्पिकांनी खेळपाक म्हटले ती आनीक उमेद येता खेळपाक

आमची अशी चडशी घरान सगळीं भुरगीं आमी जाणटी बसता खेळपाक तेंच्या वांगडा स्पिकांनी केन्ना केन्ना खेळ्ळी जाल्यार अशी कॅरमूय खेळटा सापसिडी सापसिडियांनी खेळटना इतलो बोवाळ जाता की सगळें घरान सामको कलकल जाता त्या भुरग्या वांगडा आमी ल्हान भुरगीं जावन वयता